भारतांतल्यो खूब अशो कला शैली आसात त्यो काबार जावपाक म्हणल्यार अदृश्य जावपाक पाविल्ल्यो आसात त्यो म्हणल्यार भरतनाट्यम जशें की आनी चित्रांक रंगीत करपाची चित्रकारी त्यो सगळ्यो अदृश्य जावपाक पाविल्ल्यो आसात तांकां राखून दवरपाची गरज आसा जशें भरतनाट्यम जालें मागीर दुसरें म्हणल्यार आमची कथकली तें सुद्दां आमी क्लासिकल डान्स म्हणटात तांकां राखून दवरपाची गरज खूब आसा ते शैली आमच्यो अदृश्य जावपाक पाविल्ल्यो आसा आनीक त्यो लोकांनी आतां तरणाट्यां भुरग्यांनी त्यो करपाची गरज आसा आनी त्यो राखून दवरपाचें काम हें तरणाट्यां भुरग्यांनी करपाचें आसा पयलींच्यो सगळ्यो म्हायती सगळीं कामां जीं आसात तीं तरणाट्यां भुरग्यांचेर सगळीं अवलंबीत आसात